हम अपन तकनीकीके उन्नतिके जीवनके दौरान बहुत मुश्किलके सामना करैत रहै पहिले के जमानामे दू हजार पांँच छओ दू हजार दू कऽ समयमे जैसे कि की पैड वाला मोबाइल रहै नेटवर्क सुविधा नहि रहै गाँवमे बहुत तकनीकी सामना करऽ पड़ैत रहै आबके जमानामे कि छै कि अभी टच मोबाइल छै फाइव जी नेटवर्क छै तऽ स्मार्टफोन छै तऽ कोइ दिक्कत नहि छै कही भी कॉल कर ले जैसे कि पहिला पैसा निकालने के लिए बैंक जाए के पड़ै रहै लाइन लागत बा लेकिन लाइन लगते रहै लेकिन अभी तऽ सारा सुविधा बदल गेलैए जाहिसँ अभी बैंक जाना छै तऽ आब अकेले

ऑनलाइन ऑनलाइन आर्डर ही जैसे कि अमेजनसँ फ्लिपकार्डसँ मिँत्रासँ मीसोसँ ऑनलाइन ही समान पर्चेज कए लए छियै बाय कए लए छियै जैसेकि ऑर्डर कोइ समान जींस पैंट लेना छै पैंट लेना छै शर्ट लेना छै तऽ घर पर ही आबै छै आजके समयमे बहुत ही सुविधा अच्छा छै जैसे कि कोइ भुगतान करना है पैसा किसी को पैसा देना है कोइ हम अपन पास ककरो कर्जा छै कर्जा दिअऽ वास्ते ओकर घर नहि जाए छियै डायरेक्टे ऑनलाइन पेमेन्ट कए दए छियै जैसे कि फोन पे पे टी एम जैसे कि पे टी एम गूगल पे लाइक बहुत चीज छै ओकर घर जाएके कोइ जरुरत नहि होइ छै यहींँ ऑनलाइन ही पेमेन्ट मारी दए छियै होटल बुकिंग करएमे पहिले तऽ बहुत असुविधा रहै कही मतलब धर्मशालामे रहए पड़ैत रहै मच्छर काटैत रहै लेकिन आजके समयमे होटल बुकिङ्गके भी सुविधा छै आओर अच्छासँ छियै आओर टिकटके सबसँ मस्त सुविधा छै आओर टिकटके मतलब स्टेशन नहि जाएके लेल एहिठामसँ कए लए छियै